आमच्या जाग्यार येयल्या उपरान ट्युरिस्टां अशें दिसता की हांगासर दर्या देगेर थंड हवामान आनी उदकाची ल्हारांचेर तेंकां एन्जॉय करूंक गावता ते येता आसतना तेंचे सगळें डोक्युमेंटूय घेवन येता किद्याक कसलें त्रास जावपा जायना म्हणून तांकां रावपाक लागून शॅक्स आसता थंयसर तेंकां बरें जेवणूय गावता आनी शॅक्स आसले कारणान तेंकां चड त्रासूय जायना सुशेगाद ते येवन थंड वारें दर्याचें वारें घेवपाच शकता आनी जाता तितली त्या खातीर तितून भितर जर तेगेलें त्या ट्युरिस्टांक लागून येरादारी वाडटा अशें करून थंयचे ट्युरिस्ट गोंयच्या हवामाना तेंकां खूब आवडटा म्हणून चडसो लोक ट्युरिस्ट हो गोंयान येता गोंयांचें वातावरण ट्युरिस्ट हो गोंयान येता गोंयाचें वातावरण ज खंय मेळटा खूब वेगळें तितून तिनूय सिजन आसता पावसाळें थंडी आनी गरमी म्हणोन तेंकां बाकीच्या खंयचे स्टेटीन चडशे नासता पूण हांगासर तेंकां एकी तरेचें हवामान जाल्ल्या कारणान ते हांगा येता आनी आपलो वेळ घालयता